आमची मायभास कोंकणी आमी जल्म जायत सान कोंकणीच आयकत येयलात आनी कोंकणी उलयत आयलात आमचें प्राथमीक शिक्षण कोंकणींतल्यान जालें म्हाका कोंकणींतल्यान अणभव खूब बरो आयलो ताचे मुखार बीन हांवें शिक्षण कोंकणींतल्यान घेतलें कोंकणींतल्यान बरें माक्स मेळयले म्हाका सदांच कोंकणींत बरें माक्स पडटालें कोंकणींत ही भाशा हांवें स्कूलांत घेत घेवपाचें म्हाका फायदो जालो कारण आमकां कोंकणी भास आमची मायभास आशिल्ल्यान तातूंतल्यान एक्सप्रेस करपाक बरें मेळटा आनी म्हाका म्हाजी कोंकणी भास ही खूब आवडटा ताका लागून म्हाका तितूंतल्यान हांव कितेंय बरें एक्सप्रेस करून उलोवपाक शकता हाचे हाका लागून म्हाका ती भास आवडटा बाकीच्यो सगळ्यो भाशा बऱ्यो आसात तरी पासून कोंकणी ही खूब आपुलकेचीशी वाडटा खूब गोड वाडटा जो मनीस कोंकणी उलयता ताची भाशा आयकून बरें कानाक बरी गोड लागता

कोंकणींतल्यान उलोयत रावचें अशें दिसता